لوگ اپنی زبان کو دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے اس طرح استعمال کرتے ہیں جو یہ ایک زبان نہیں بولتے ہیں اگر ان کو کوئی آدمی ملے تو اس کو سلام کرتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں پھر اگر کوئی لوگ جا رہا ہو تو اس کو بھی بولتے ہیں اللہ حافظ یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ماشاء اللہ یا کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں یا اس کا گھر دیکھتے یا بولتے ہیں خوبصورت ہو ماشاء اللہ پھر بولتے ہیں پھر جو ہے نا کوئی بھی چیز اردو لفظ کے لیے بولتے ہیں پھر جو ہے نا اگر ادب کرتے ہیں اردو بہت پیاری زبان ہے فر ہم لوگ اردو بھی پڑھتے ہیں فر پڑھنے زاتے ہیں سب کو سکھاتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے پھر جو ہے نا پھر پھر بہت ساری اچھی زبان ہے اردو پھر جو ہے نا کوئی بھی اگر جا رہا ہو یا کوئی چیز بھی دیکھے ہو تو اس کو سلام کرتے ہیں پھر اس کو ماشاء اللہ بولتے ہیں اگر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اگر ادب کرتے ہیں اس اردو اردو بھی تو پڑھتے ہیں بہت اچھے سے پھر جو ہے نا پھر جاتے بھی ہے پڑھنے کے لیے سب کو سکھاتے بھی ہے جو کوئی بھی نہیں بولتا ہے اس کو بھی اس بولنے کے لیے سکھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہی نہ پڑھیں گے اور کون پڑھے گا ہم لوگ ہی نا اردو کو آگے کریں گے